बेगुसराय परिवहनक मुख्य बिकल्प बहुत सुन्दर छै जैसेकी हबाइअड्डा सार्वजनिक परिवहन एहाँपर हबाइअड्डा भी छै जैसेकी उलावमे जगहके नाम छै उलाव वहाँपर हबाइअड्डा छै बहुत सुन्दर हेलिकप्टर उतरै छिकै नेता हरलोकके बहुत अच्छा अच्छा वहाँ जाकर प्रोग्राम होइ छै कार्यक्रम होइ छै तऽ ओहाँ हबाइ जहाज आर उतरै छै तऽ गाँव ग्रामीण लोग जतए होइ छै ओसब लोग देखए लए जाइ छै आ एहाँ रेलवेके भी व्यवस्था छै बहुत सुन्दर व्यवस्था छै कहीँ खातिर जाइक छै तऽ बड़ा आरामसॅं मिल जाइ छै ट्रेनके ओहीँसऽ जाइ छै की अब बेगुसरायसे हमरा पटना जाइक छै भागलपुर जाइक छै सहरसा जाइक छै पूर्णियाँ जाइक छै कहीँ भी जाइक छै तऽ एहाँ बेगुसराय स्टेशनमे अच्छा ब्यवस्था छै रेलगाड़ीके आ रहलै बात सामान्य वर्गके आओर अच्छा बिकल्प छै तऽ एहाँपर ऑटो टोटो बहुत सुन्दर व्यवस्था छै जैसेकी गाँवसे अगर हमरा शहरके ओर जाइक छै तऽ केतेक लोग साइकिल भी चलाएके जाइ छिकै आ एहाँ गाँव सऽ शहर खातिर ई रिक्शाभी चलै छिकै अगर कोनो काममे लागि गेलै बजारेके कोनो सिंगारे पटारके समान लाबएके छै सब्जीये फल लाबएके छै अन्येदा अन्न लाबएके छै तऽ मतलब उतना कठिनाइके सामना नहि करए पड़ै छिकै एहाँपर ओतना अच्छा व्यवस्था छै जे गाँवसे अभी शहरकी ओर मतलब ई रिक्शाक ब्यवस्था तऽ बैठके लोग जाइ छिकै काम करै छिकै रहलै बात चुनौती तऽ एहाँपर उतना कोइ खास चुनौती नहि छै जे बड़ा अच्छा आराम मिलै छिकै गाँवसे भी अब सॅं जाइ खातिर अब ई रिक्शा मिल जाइ छै ऑटो मिल जाइ छै अधिकाँश गाँवमे अभी साइकिल चलै छिकै आ ई रिक्शा चलै छिकै ओतना तऽ गाड़ी सबारी नहि चलै छै जेतेक चलएके चाही शहरमे उतना गाँवमे नहि चलै छिकै लेकिन परिवहनके व्यवस्था बड़ा सुन्दर छिकै गाँवमे आ रहलै बात सामान्य वर्गके तऽ सामान्य वर्गके लोग अभी उतना गाड़ी मोटर नहि चलबै छै जेतना चलबएक चाही लेकिन अभी सुन्दर ब्यवस्था छै गाँवसए शहर जाइ खातिररऽ ई रिक्शा मिल जाइ छै